یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹکنالوجی نے ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ سہولت فراہم کی ہے آج لوگ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سہولت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے آنے جانے کی سہولت رہنے کی سہولت یہاں تک کہ گرمی اور سردی برداشت کرنے کی سہولت اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مواصلات میں بھی کافی حد تک سہولت فراہم ہوئی ہیں جیسے بہت دور دراز کے لوگوں سے بات کرنا آج ہم ہزاروں کلو میٹر دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے چند سیکنڈ میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹکنالوجی یعنی سوشل میڈیا نے لوگوں پر بہت زیادہ منفی اثر بھی ڈالا ہے جن میں سب سے برا اثر یہ کہ اس سے لوگوں کا بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے آج کل انسٹاگرام اور فیسبک پر لوگ ریل دیکھ کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت برباد کر رہے ہیں جوکہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر لوگ الٹی سیدھی کمنٹ اور پوسٹ کر کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں